बंधना देवी जी मिगी तुस वाबा जित्तो दे बारै दसगे किश हां में दस्सनियां बावा जित्तो इक ग्हार ग्रांऽ दा रौह्ने आह्ला हा ते ओह् ग्हार ग्रांऽ दा रौह्ने आह्ला हा ते ओह्दी इक कुड़ी ही बुआ कौड़ी ओह् ओह्दी इक चाची बी एह् ही चाची जोजां जिसदा नांऽ हा ते बुआ कौड़ी नुहाड़ी कुड़ी ही ते जेह्ड़ी चाची जोजां ही ते ओह् नुहाड़े कन्नै बड़ी जिद्द करदी ही नुहाड़ी कुड़ी कन्नै बी ते ते बावा जित्तो जेल्लै नुहाड़ी जेह्ड़ी कुड़ी बुआ कौड़ी मतलब न्हौने गी जा दी होंदी ऐ ते जेह्ड़ी नुहाड़ी चाची ऐ ओह् डैन बी एह् ही ते खोड बी करदी ही ते ओह् उसी कीता खोड जेह्ड़ी नुहाड़ी कुड़ी ही बुआ कौड़ी बुआ कौड़ी ओह् कुते न्हौने गी जा दी ही उसी उन मतलब कित्ता हा खोड़ कित्ता हा ते ओह् जोरा ने चरलाई उट्ठी ते बावा जित्तो दा उत्थै मंदर हा उत्थैं लेइयै चिमटा उत्थै ओह् अपने उप्पर बजान करन लगदा ओह्दी चाची जोजां घर बैठी दी गी किश होन लगी पेआ ते उत्थै रोंदी रोंदी आई ते ओह् उत्थै आखन लगी कि मिगी नीं मारेआं मिगी छोड़ी दे ते फ्ही उस केह् कीत्ता जेह्ड़ा बावा जित्तो हा ते नुहाड़े जोजां दे पुत्र हे ते ओह् पुत्तर जेह्ड़े नुहाड़े जेह्ड़े उसी चाची जोजां ही मतलब दुखी ओह् होई ऐ दी ही नुहाड़े पुत्तरें उसी पुच्छेआ कि तू दुखी की ऐं मिगी जेह्ड़ा बावा जित्तो उस मिगी डैन बनाया हा ते फ्ही नुहाड़े जेह्के पुत्तर हे ओह् बी दुखी होई गे ते ओह् बावा जित्तो गी मारने गी गे उठी बावा जित्तो गी उसने धक्का दित्ता डडलै उप्परा बड़ा उच्चा धक्का दित्ता ओह् मारने दी कोशश कीती पर बचिया क्योंकि नोआड़े कन्नै राजा मंडलीक ते सारे नोआड़े कन्नै हे उनें बचाई औड़ेआ उसी ते फ्ही चलो ओह् बचिया आया उठी ते फ्ही बावा जित्तो ने ओह् फ्ही आखन लगेआ कि में ग्हार ग्रांऽ छोड़ियै जाना उट्ठी ते नोआड़ी धीऽ उसी आखदी कि ओह् ओह् उसी आखदी कि नेई जायां तू ग्हार ग्रांऽ छोडियै ते ओह् आखदा में जाना उट्ठी नोआड़ी धीऽ आखदी तू नेई जाएआं तू की जाना छोड़ियै ग्रांऽ ग्हार ग्रांऽ अपना इन्ना शैल इलाका ऐ ओह् आखदा में जाना उट्ठी ओह् कुतै दूर जंदा अपने दोस्तैं कन्नै मिलदा ऐ ते उत्थै उत्थै नोआड़े मुंढ़ा कोह्ला नोआड़े कोह्ला अपनी जमीन लैंदा ऐ ते उत्थै ओह् खेती बाड़ी करदा ऐ ते फसल बी बड़ी शैल होंदी ऐ ते फ्ही चाची जोजां बी नुहाड़े कन्नै जंदी ऐ उसी समझांदी ऐ जे नेई छोड़ना अपना ग्रांऽ इन्ना शैल ग्रांऽ हा पर ओह् नेई छोड़ना पर ओह् जंदा उठी ग्हार ग्रांऽ छोड़ियै हो कुतै होर जंदा उठी पर फ्ही बी ओह् शैल जंदा ग्रांऽ उत्थै बी ओह् फसल करी लैंदा अपनी शैल त्यार उत्थै बी मेह्त्ता होंदा ऐ ते जेह्ड़ा ओह् नुहाड़े कोला जमीन लेई लैंदा ते ओह् दी अद्धी फसल देने दा ओह् करदा ऐ फ्ही ओह् उसी बी

बावा जित्तो दे बारै बड़ी शैल क्हानी ऐ इक में तुसेंगी सनाऊड़ेआ अद्धी सनाई ऐ पूरी बी सनागी पर कोई नीं